तो हर समुद्र में सब अनेक से अनेक तरीक़े की मछलियाँ पाई जाती है उनमें से कहीं तरीक़े की जैसे कि शार्क है व्हेल है और स्टारफिश हो गई जेलीफिश हो गई मतलब अन्य तरीक़े की मछलियाँ पाई जाती है और जो लोग जो जो दूसरी मछली ज़्यादा खाना पसंद करते हैं वह होती है कोडफिश वह फिश जो होती हैं खारे पानी में पाई जाती हैं लोग वह ज़्यादा खाना प्रेफ़र करते हैं और एक होती है झींगा मछली जो भी लोग ज़्यादा खाना पसंद करते हैं और वह बहुत ज़्यादा बिकती है क्योंकि कईं तरीक़े के लोग मछलियों से बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं उन्हें और वह खाना भी उसे बहुत पसंद करते हैं वे लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं इस टाइप की मछ मछलियाँ क्योंकि उनमें बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन भी पाया जाता है आयन पाया जाता है जिससे लोगों को बहुत ही ज़्यादा काम आती है एनर्जी देती है और उस उस मछली को गर्मी के माह में नहीं खाना चाहिए वह सिर्फ़ सर्दियों में खाई जाती है